एकबेर ट्रेनसे बेगूसरायसे हमे गेल रहिए दिल्ली ट्रेनमे देखलिए बहुत तरहके मतलब समस्या रहै जेनाकि छै अन्दर बैठलिए तऽ देखलिए कि एक तऽ सीट नहि मिललै आओर जे सीटपर बैठल रहथिन ओकरा हम देखलिए कि सीटपर बहुत किछु सीटपर लिखल रहै मोबाइल नम्बर भै गेलै बहुत सीट तऽ फटल उटल रहै कि समझलिए ओकरा सीटपर फटल रहै कोइ अपन चक्कू उक्कू से फाड़ि चीरि देने रहथिन आओर इन्जन तऽ शोर करै छै खूब शोर होइ छै आओर जेनाकि हौरन भै गेलै ईसब शोर करै छै आओर ओकर बाद पहियाके बात रहै पहिया भी धीरे धीरे तनि आवाज करै छै आओर पटरी भै गेलै पटरीपर जेनाकि भेलै पटरी निचे देखै छिए जेनाकि शौचालये होइ छै लैटरिने जेनाकि बनल रहै छै लैटरिन तऽ ओकरा निचे रहै छै ई बात छै आओर ओकर बाद कि कहै छै ट्रेनसे बेगूसरायसे हमे एकबेर गेल रहिए दिल्ली आओर ट्रेन ठीक ठाक होइ छै कभी कभी होइ छै जेना कि छै टाइमसे जादा लै छै जेनाकि ट्रेनके अगर टाइम छै एक बजे आबैके कभी कभी होइ छै कि दुइ चारि घण्टा लेट कै दै छै देरीमे आबै छै आ शोरगुल होइत रहै छै आओर कि आजकल भै गेलै हँ जेनाकि ट्रेनेमे जेनाकि किन्नर भै गेलै जेना कि कोइ ने जाइवला छै ओकरा से दस बीस सओ पचास रुपैआ माँगै छै अगर नहि दै छै ओकरा प्रति छै दोसर तरहसे छै ओकरा सभके बिहेव करै छै गलत तरहसे ओकरा प्रति अपन आचरण करै छै मारै छै पिटै छै बहुत तरहके बात करै छै